हाँ करौली जिले में महत्वपूर्ण स्थानीय मीडिया आउटलेट है जो हमें जानकारी देते हैं जिनमें मुख्यतः जी न्यूज़ स्टार टी वी सोनी टी वी इत्यादि है ये आउटलेट स्रोत समुदाय को स्थानीय मीडिया के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं और सूचित करते हैं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी करौली जिले में महत्वपूर्ण स्थानीय घटनाओं के बारे में बताया जाता है हमारे जिले में ऐसी विभिन्न चीज़ें जिन पर मीडिया को ध्यान देने की जरूरत है कि किस प्रकार कहाँ पे सामुदायिक दंगे होते हैं किस प्रकार सड़के आर्थिक और रूप से कमजोर हैं और गांवो के जहाँ पर सामाजिक स्थिति दयनीय है वहाँ पर भी मीडिया को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है